مجھے آج بھی یاد ہے جب میں کنسٹرکشن میں تھا اور ہاں اس وقت سلیب کاسٹنگ ہو رہی تھی سلیب کاسٹنگ میں یہ تھا کہ پوری چھت کی ڈھلائی ہونی تھی اور اچانک سے ہی گاڑیاں جو ہیں وہ آنا رک گئیں گاڑی کے نہ آنے کا کارن یہ تھا کہ جو رو مٹیریل تھا وہ صحیح نہیں تھا تو اسی کو دیکھتے ہوئے آگے سے جو بلڈرز تھے بلڈر نے آگے فون کرا اور انہوں نے کمپلینٹ کری کمپلینٹ یہ کری کہ بھائی آپ کا رو میٹیرنگ میں جو ہے مٹی بہت آ رہی ہے آر سی ایم کی جگاڑیں ہیں اس کے اندر مٹی کی تعداد زیادہ ہے تو فوراً اس چیز کو روک دیا گیا اور اس ٹائم پہ چیلنج یہ تھا کہ جو چھت تھی وہ کاسٹ ہو رہی تھی اور وہ جو پیچھے کاسٹ ہو چکی تھی وہ سوکھ رہے تھے اور جو اس میں تھا اس میں یہ ہوتا ہے جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ جلدی سے بھرتے نہیں ہیں وہ صحیح سے چپکتے نہیں ہیں تو ان چیزوں میں ان چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو اس وقت یہ بہت کریٹکل کنڈیشن تھی پھر اس کو سنبھالا گیا اور فوراً اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا گیا فون پہ بات کر کر کے اور پھر گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں پھر جو ہے پورا وہ کاسٹنگ ہو گئی